भारत में उद्यमियों के लिए फलने फूलने का युग चल रहा है भारत में सरकार और केंद्र द्वारा बिज़नेसों का समर्थन करने के लिए भारत में केंद्र और सरकार द्वारा उद्यमियों को रोज़गार स्वरोज़गार प्रदान किया जा रहा है जिससे वह अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके और वह अपने जिन जो व्यवसाई होते हैं जिनके छोटे छोटे कार्य होते हैं वो उन कार्यों को अच्छे स्तर पर पहुँचा सके और वह अपने कार्यों को करने के लिए उनके पास पूँजी नहीं होती थी जिसकी लिए पूँजी सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है या लोन दिया जा रहा है और छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है उनको एक अच्छे सुधार सुधार किया जा रहा है और उन्हें आगे लाया जा रहा है और जो उद्यमी होते हैं एक अच्छी उद्यमी एक उद्यमी वह होता है जो अपने कार्यों को अच्छे से करता है और एक उद्यमी जब अपना कार्य प्रारंभ करता है तो उसे एक निश्चित कर्मचा एक निश्चित सामान मतलब सामानों का और कच्चे माल का और कर्मचारियों का आवश्यकता होती है और वह अपने कार्यों को करने के लिए उनके माध्यम से वह अपने कार्यों को संपादित कर सकता है और अपने कार्यों को करने हेतु वह जैसे कपड़ा बनाकर एक देश से दूसरे देश में निर्यात करना आयात करना और अगर वह इससे एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात करेगा वह व्यक्ति तो ह वहाँ की मुद्रा हमारे देश में आएगी और इससे हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी और कच्चे माल से एक तैयार माल बनाकर बेचना और एक उद्यमी जब अपना कार्य प्रारंभ करता है तो वह जोखम उठाता है और इसमें कई तरह के जोखम होते हैं जैसे किसी भी प्रकार का काम होता है अगर वह अपना कार्य प्रारंभ करता है तो उसके मन में यह बात भी होती है कि उस का कार्य ठीक से चलेगा या नहीं चलेगा वह जो बिजनेस डाल रहा है वह बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा इस तरह का उसके मन में विचार होते हैं परंतु वह जोखम के साथ उस कार्य को प्रारंभ करता है और अपना उचित मार्गदर्शन के साथ अपना अच्छा देने का प्रयास करता है और उसे आशा रहती है उम्मीद रहती है कि वह आगे भी अच्छा कार्य करेगा इस उम्मीद के साथ वह अपने कार्यों को करता है और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाता है और सरकार उद्यमियों की सहायता के लिए अनेक प्रकार की योजनाएँ चला रहा है जिससे वह लोन प्राप्त करके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकता है